एह् जेह्ड़ी चाह् ऐ ना एह् पूरे हिंदोस्तान च पूरे ना फेमस होई दी ते चाह् पीते बगैर कुसै दा गजारा निं ऐ जेल्लै दिक्खो जेह्दे घर सवेरे चाह् बननी बननी शामीं बननी सवेरे बननी कोई भलेआं इन्ने शकीन जि'नें कोई त्रै दी ते कोई त्रै त्रै बारी चाह् चाहिदी कुसै गी रातीं सौंदे टैम चाह् चाहिदी मगर बनदी बक्खरे बक्खरे किस्में दी होंदी ऐ हर घर च अपने अपने किस्म होंदी चाह् बनाने दी कोई नूनकी पींदा कोई मिट्ठी पीआ दा कोई आखै मसाले आह्ली पीनी कोई आख एह् आह्ली पीनी मी आपें बड़ी चा बनान्नी होन्नी आं साढ़े घर च ते जैदा चा मी गै बनान्नी सवेरे बी न्हारी बनी गेई ते चाह् बनाई लैनी शामी पंज बज्जने ते वाज पेई जानी बनाओ चाह् जी ते चाह् और मिगी शोक बी बड़ा के चाह् इ'यां लग्ग लग्ग किस्म होनी चाहिदी सोआद चाह् च लग्ग लग्ग किस्म होना चाहिदा कुतै मसाले आह्ली बना दियां में कुतै अदरक आह्ली बना दी आं जुल्ले चा बनान्नी ते पानी पाना ते पत्ती पाइयै अदरक पाइयै उसी शैल गड़काना फिर मिट्ठा पाना ते कोई मिट्ठा घट्ट पीने आह्ला कोई जैदा पीने आह्ला ते मतलब उस स्हाब दी बनानी फिर दुद्ध पाइयै शैल मलाई पाइयै ते शैल चाह् बनाइयै देनी सर्दियां ते जेल्लै दिक्खो सारे आखदे भाई बड़ी ठंड ही आ चाह् पलाई दे भाई बड़ी ठंड ही चाह् पलाई दे ते केईं बारी हुंदा कि रातीं जेल्लै सौने दा टैम औंदा ते परतियै वाज पेई जंदी चाह् पलाओ कोई आखा मेरे सिर बड़ा भारा होई गेदा कोई आखा दा मेरे सिर दर्द ऐ चाह् पलाई दे चा पीनी इ'यां बड़ा जोश होश आई जंदी बंदे गी जेह्ड़े चाह् पीने दे आदि होई जंदे निं उ'नें चाह् पीते बगैर ते खलासी निं ऐ ते चाह् पीनी बी चाहिदी ऐ की कि एह् साह्नूं आदत होई गेदी ऐ चाह् पीने दी ते चाह् दा अपना अपना सोआद ऐ सारेआं दा अपना अपना सोआद ऐ ते जेह्ड़ा में सोआद ऐ निं ते ओह् ते मिट्ठी चाह् ते अदरक आह्ली ओह् पी लैओ ते ध्याड़ी बने